اترپردیش میں سیاسی نظام بین الاقوامی تعلقات جیسے کہ باہر سے کوئی وزیر آتا ہے یا کوئی جیسے کوئی گیسٹ آتا ہے تو وہ ہمارے ویزا کو چیک کرتا ہے یا پھر کسی چیز کو بھی چیک کرتا ہے اس کو بین الاقوامی تعلقات کہتے ہیں